जीअं त मूंखे घुमणु फिरणु ॾाढो वणंदो आहे त हाणे लास्ट टाइम छुट्टियुनि में मां पंहिंजे परिवार सां गॾु वैष्णो देवी ऐं अमृतसर वयी हुयमि वैष्णो देवी वियासीं उते घुमण त बाई ट्रेन वियासीं त उते जीअं त जीअं ई असां उते पहुतांसी उते माता जो मंदरु आहे माता राणीअ जा दर्शन जे लाइ असां जीअं कटरा में ईंदो आहे माता राणीअ जो मंदरु आहे उते प्रख्यात आहे उते किथां किथां जा माण्हू दर्शन करणु ईंदा आहिनि वॾा वॾा पहाड़ आहिनि ऐं उते जीअं ई एंटर थींदा आहियूं पाण कटरा में तीअं ई मोबाइल सुविधा बंदि थी वेंदी आहे उते मोबाइल न हलंदा आहिनि इंटरनेट जो उते कुझु बि कोन्हे सभु मोबाइल वोबाइल बंदि थी वेंदा आहिनि इनकरे जीअं असां पंहिंजे परिवार सां गॾु उते वियासीं उते होटल में लथासीं त उते जो वातावरण ॾाढो मस्तु हुयो उते त पल पल वातावरण बदलंदो रहंदो आहे केॾी महिल ॾिसो त बर्फ पई पए केॾी महिल ॾिसो त बरसाति थी पए ऐं उते सूरज बि ॾाढो घटि निकिरंदो आहे उते थधो मौसम हूंदो आहे थधि लॻंदी रहंदी आहे ऐं खाइणु पीअण जो ॾाढो मस्तु आहे उते उते जीअं त गरम खीरु जिलेबियूं ऐं पाण अहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं उते खाइण जी ॾाढियूं सुठियूं आहिनि उनखां पोइ जॾहिं असां माता जे मंदर में दर्शन करणु वियासीं त उते ॾाढी ख़ूब लम्बी लाइन हुयी असां लाइन में बीठा हुआसीं त बर्फ़ जी बारिश शुरु थी वयी ऐतिरी त चारों तरफ़ ईअं हरियाली ऐं पहाड़ ऊचा ऊचा असां पंधि करे ऐं सॼो चढ़ाई कईसीं वेंदे माता जे मंदरु ताईं ऐं जेके वीचारा न पिया हली सघनि भई जंहिंखे ॻोॾनि जो सूरु आहे या एजिड माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ भई खच्चर या ॾोलियूं ॾोलियूं खणी करे माण्हू उन्हनि खे विहारे करे भई उन्हनि खे वठी पिया वञनि चढ़ाई कनि पिया पहाड़ जी ऐं पोइ जेके हली पिया सघनि उहे मतिलबु हली हली करे पंहिंजी मतिलबु पूरी चढ़ाई कनि पिया उनखां पोइ जीअं असां माता जे मंदरु में पहुतासीं त उते ईअं ईअं नदी टाइप ठहियल हुयो थधे थधे पाणीअ जी नदी हुई उनमें पैर विझी करे ऐं पोइ अॻियां वञण जो हुयो त उनमें बि असांखे ॾाढो मज़ो आहियो ऐं इहे कुलु मिलाए करे असांखे ॾाढो वैष्णो देवी मज़ो आहियो उनखां पोइ असां अमृतसर वियासीं अमृतसर में जीअं गोल्डन टेंम्पिल आहे गुरु बाबा जो गुरुद्वारो आहे ॾाढो मस्तु हुयो उते बि असां जीअं ई एंटर थियासीं त उते बि ॾाढी भीड़ हुई उते बि लाइन में बि करे असां दर्शन करणु वियासीं अंदरि गुरबाणी चालू हुई भॼन चालू हुयां ऐं हेॾा वरी भंडारो बि चालू हुयो पोइ असां भंडारे में वियासीं उते मतिलबु प्रशादी खादीसीं ऐं मंदर में असां दर्शन करणु वियासीं गुरुद्वारे में गुरुबाबा जो दर्शन करणु वियासीं त उते बि असांखे कणाह जो प्रसाद ॾिञऊं याने कि असांजो पूरो परिवार उते घुमी करे ॾाढो मज़ो आहियो इएं थो लॻे त वरी असां उते घुमणु वञूं